میں پیشے کے طور پہ تو نہیں دوڑتا ہوں لیکن دوڑنے کا شوق ہے شوق اس لیے ہے تاکہ شریر تندرست رہے شریر فٹ رہے اسی لیے میں دوڑتا ہوں میں پچھلے کئی مہینوں سے صبح صبح دوڑنے میں صبح صبح دوڑنے جاتا ہوں اور میں اچھی خاصی دوڑ لگا لیتا ہوں میں شوق سے دوڑتا ہوں تاکہ صحت تندرست رہے اور کچھ چھوٹی موٹی بیماریوں سے شفا فرمائیں میری جسمانی طاقت تو یہ ہے کہ میں فزیکلی فٹ ہوں اور میں ان چیزوں پہ خاص دھیان رکھتا ہوں جن سے کہ شریر درست رہے اور جسمانی طاقت کو اور مضبوطی ملے میں دوڑنا اس لیے بھی چاہتا ہوں میرا شوق بھی ہے کہ کچھ ایسی سرکار کی بحالیاں ہوتی ہیں جن میں دوڑ کو مانا پر سرووچیہ مانا جاتا ہے میں اس کے لیے بھی دوڑتا ہوں تاکہ میں اس میں پاس کر سکوں میں نے بہت سمے پہلے اسکول کے سمے میں میں نے کچھ دوڑ کے میں کہ دوڑ میں حصے لے کے اول استھان بھی پراپت کر چکا